मुंहिंजो पहिरों प्रोडक्ट हुओ वीवो जो हिकु फ़ोन वाए हंड्रेड ॾाढो सुठो फ़ोन हुओ हुन में एमोलेड डिसप्ले हुई स्ट्रॉन्ग डिसप्ले हिकदमि मोबाइल ॿ खां टे दफ़ा किरियो हुयो त बि टूटियो न हुयो टू फिफ़्टी सिक्स जी बी रेम हुओ चारि जी बी रोम हुओ ऐं चारि जी बी अञा एक्सटेंडेब्ल हुओ ॾाढो सुठो फ़ोन हुओ उहो छह जी बी डिसप्ले हुई हुन जे अंदरि कुलिंग पावर हुई सुठी ख़ासी अल्ट्रा सेविंग मोड बि अराउंड छह सत ॾींहं हलंदो हुओ चार्जिंग वधीक करण ज़रूरत न पवंदी हुई छह हज़ार एम एच जी बैटरी हुई स्नेप ड्रेगन प्रोसेसर हुओ हुनजे अंदरि बैटरी सुठी ख़ासी हली स्पीकर्स हुनजा सुठा हुआ केमरा त हिकदमि ॾाढो सुठो हुओ केमरा ज़ूम बि सुठो ज़ूम में फ़ोटो ख़राबु न थींदो हुयो ज़ूम में बि फोटो हिकदमि सुठो ईंदो हुओ हुन में गेमिंग एक्सपीरिअंस ॾाढो सुठो हूंदो हुओ लेग ॾाढो घटि थींदो हुओ डिसप्ले में कॾहिं कोई प्रॉब्लम न आई ना कोई फ़ंक्शन्स में बि कॾी कोई प्रॉब्लम न ॾाढा सुठा फ़ंक्शन आहे ॾाढा सुठा फिचर्स हुआ हुन फ़ोन जा ॿियों कलर हुन फ़ोन जो ॾाढो सुठो हुओ मेट ब्लैक कलर हुओ हुन फ़ोन जो कवर सां गॾु आयो हुओ सुठो चार्जर बि फ़ास्ट ॾेढु कलाक जे अंदरि पूरो फ़ोन चार्ज थी वेंदो हुओ प्राइज में बि सुठो हुओ लो बजट फ़ोन हुओ ॾाढो सुठो फ़ोन हुओ उहो